रॉक क्लायंमिंग करतलो जाल्यार पयली म्हणल्यार मनशा भितर एक फिजिकल ट्रेनींग करपाक जरूरी आसा म्हणल्यार फिजिकल ट्रेनींग जावं एट द सेम टायम तुका स्कील आनी नौलेजूय जाय पडटा फकत फिजिकल ट्रेनींग आसली म्हूण जायना स्कील आनी नौलेजूय इक्युली इम्पॉर्टंट म्हणल्यार मनशाक जाणीव आसपाक जाय की सेफटी कितली इम्पॉर्टंट ती आतां सेटींग म्हणल्यार फर्स्ट कितें आतां जर तुमी स्टेप वायज सांगपाक गेले जाल्यार पयली म्हणल्यार पयली स्वताक ए करपाक जाय स्वताक कितले कॅपेसिटी आसा ती वाडोवपाक जाय स्वताची कॅपिसिटी वाडोवपाक जाय म्हणल्यार ताका तुका एक्सरजायज करपाक लागतलो एंडुरंस टेस्ट एंडुरंस वाडोवपाक एक्सरसायसीज करपाक लागतले म्हणल्यार कशे धांवपाचे एक्सरसायज म्हण तूं नाल्यार स्ट्रेंथ ट्रेनींग तशें म्हूण ना जाल्यार एक्चुअली खरें म्हणल्यार अपर वयली बॉडी आमची वयली बॉडी आसा पय ती पयली डॅवलप करप आनी बोटां आपली आमची बोटां आसता पय बोटां आनी ग्रीप धरता पय घट्ट कितले दवरतात तें डॅवलप करप कित्याक आमकां जेन्ना चडटना फातराक धरपाक पडटा आनी असोय टायम येवंक शकता की एका हातान तुजें फुल म्हणल्यार एका पाल्मान तुज्या तुजी फुल बॉडीचो ध्येय सांबाळपाक जाय असोय ए येवंक शकता सो पयली म्हणल्यार बॉडी स्वताक बॉडी ए वाडोवप बॉडीचें स्थ्रेंत वाडोवप एक्सरसायजीस प्रोपर एक्सरसायजीस करून बॉडीचो कॅपिसिटी वाडोवप सेकेंड म्हणल्यार टॅकनीकल स्कील्स जाणीव हाची एक जाणीव आसपाक जाय म्हणल्यार कशें क्लायबिंग करप रूट्स कसो फॉलो करप डूज एंड डोन्ट्स खंयची गोश्टी करप खंयची गोश्टी अवोयड करप खंयची गोश्टी करप ना रिस्क कशें घेवप ना एकामेकाक कशें सांबाळून घेवप रॉक क्लायबींग करतनासतना तें खबर आसपाक जाय मागीर आपले बरोबर जेन्ना जेन्ना रॉक क्लायबींग करता तेन्ना प्रोपर सेफ्टी गियर यूज करपाक जाय सेफ्टी गियर म्हळ्यार आपले शूज आसपाक जाय सारके प्रोपर शूज आसपाक जाय स्लीप जावपा जायना असले शूज आसपाक जाय क्लायबींग शूज आसपाक जाय मागीर हार्नस आसपाक जाय म्हणल्यार ती दोरी बांदता म्हणटा पय आमी दोरी बांदून एंकर करून वयर चडपाक दोरी लागता ताका हार्नस म्हणटात तें आसपाक जाय आमचे कडेन आनी हॅल्मेट जावं अशी खुबशीं गजाल्यो जी आपली पर्सनल सेफ्टी अश्यूर करता ते बरोबर घेवन फिरपाक जाय मागीर थोडीं एथीक्स आसतात कशें क्लायबींग करतना कशें म्हणल्यार बेश्टे गेलो फर्स्ट क्लायबींग करूंक व्हडले दोंगर चडलो बी तशें उपकारना आमकां खबर आसपाक जाय आपले लिमिट्स कितले ते आनी पयली सदांच एक जाणा जाल्ल्या मनशाक कनसल्ट करपाक जाय ताचे कडेन ताचो अनुभव आसा तो ताचो यूज करून आमी घेवपाक जाय जाणा जाल्ल्या मनशाचो आनी ते ताचो उपयोग करून आमी फुडें सरपाक जाय आनी लास्ट म्हणल्यार बरोबर जो साथीदार जो आसता पय ताचो ताचो एक इम्पोर्टंट भाग आसा ताचे मदीं ट्रस्ट डॅवलप करपाचो आतां एकलो कोण पडलो दुसऱ्यांनी हात दिवून म्हणल्यार कितें इन सम फॉर्म ताणें हात ए करून दुसऱ्याक सपोर्ट करपाक जाय सो दोगांयनी एकामेकाक कॉम्लीमेंट करपाक जाय ह्या गोश्टींत सो डीस रॉक क्लायबींग इज अ वेरी इम्पोर्टंट थीग टू डू आनी म्हणल्यार कितें हें जर आमी सारकें सेफ्टी घेनात आनी आमी एक्सपिरियंस नासतना जस्ट अशे रॉक क्लायबींग करपाक लागले एक्सीडेंट जावपाचोय रिस्क आसता व्हडलो सो स्टार्टींग केन्नाय रॉक क्लायबींग करतलो जाल्यार बरोबर एक जाणा जाल्लो मनशा बरोबर रॉक क्लायबींग करचें होच हांव सल्लो दिता